जी बोलिए बोलिए सब्जी के लिए कॉल किए क्या सब्जी लेना है कौन सा

जी ये सब का रेट जो है ना बैंगन है तीस कद्दू है बीस का पीस कटहल है तीस तीस हाँ तीस जी तो लेना कौन सा सब्जी है ये बता जी कटहल कितना लेना है ये कटहल कितना लेना है दस दस के जी जी तो हमने दस दस के जी तौल दिया जी तो झोला लाइए देते हैं झोला पैसा दीजिए दे रहे हैं

जी आए झोला लेकर जी झोला दीजिए सब्जी तो हो गया तो पैसा दे दीजिए पैसा दीजिए जी दीजिए पैसा कितना देना है पैसा हेलो पैसा कितना दे रहे हैं अरे तीन तीन छः तीन नौ ग्यारह ग्यारह सौ कुछ रुपया हो ग्यारह सो बीस होता है जी दीजिए ये कर दिए हैं जी तो सब्जी लीजिए जाइए और कोई सब्जी लेना है हमारे पास तो बहुत चुकन्दर भी है खीरा भी है जो लीजिए कितना

जी फोन कट कर